राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ मारवाड़ी है भिवाड़ी है भिवाती है हाडौती है सिखावटी है आदि बोलियाँ राजस्थान में बोली जाती है भाषा के तौर पर इस को हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बोलते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर इन भाषाओं को सीखने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है पर अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ यह भाषा बोली जाती है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा अपने दोस्तों के साथ घर परिवार के साथ अपनी माता बहनों के साथ में अपनी क्षेत्र की बोली का उपयोग करते हैं पर अपने मातृभाषा हिंदी का भी वह उपयोग करते हैं सीखने में ज़्यादा वह हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं जब की शहरी लोगों की के युवा अपनी भाषा में अंग्रेजी बोलना और हिंदी बोलना ज़्यादा प्रचलित करते हैं और उनमें व हिंदी बोलना आसान होती हैं